थाणा राज्य में वधीक करे त उहो वॾियूं वॾियूं फैक्टरियूं आहिनि ऐं कपिड़े इंटस्ट्रीस जूं फैक्टरियूं आहिनि जे कॾहें तमामु अलॻि अलॻि करे शयूं ठाहींदा आहिनि ऐं उहे मार्केट में अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते अलॻि अलॻि भाव सां विकामजंदियूं आहिनि असांजे थाणा राज्य में कई सारियूं फैक्टरियूं आहिनि जीअं त इस्टील फैक्टरी ऐं ऐं ॿियूं जीअं शयूं ठहिण जूं फैक्टरियूं आहिनि कपिड़े फैक्टरी चम्पलनि जी फैक्टरी हिक बार भासणनि जे ठहिण जी फैक्टरियूं आहिनि ऐं ॿारनि जे बैग्स फैक्टरी आहिनि ऐं इनकरे थाणा डिस्टिक जूं वॾे में वॾियूं फैक्टरियूं आहिनि